हांजी जि'न्ना गै अस इक दो साल दे होंदे आं ते साढ़े घार आह्ले सानूं स्कूल पाई ओड़दे कि साढ़ा बच्चा पढ़ग ते पढ़ियै कुछ बनग ते अस सारे बी पढ़ना स्टार्ट करी गै ओड़ने पढ़ना ते जरूरी गल्ल ऐ इक सानूं पढ़ना औना गै चाहिदा ते में बी पढ़दी ही ते में पढ़दे पढ़दे पैह्ले में साइंस रक्खी ते में साइंस च ग्रेजुऐशन कीती मी पढ़ना ते मी पसंद ऐ ही ऐ पर मी पढ़ने दे कन्नै कन्नै अपना रुट्टी बनाना बी मिगी बड़ा गै पसंद ऐ मेरी इक हाबी ऐ रुट्टी बनाना मिगी इन्ना जैदा पसंद ऐ कि फिर में सोच्चेआ कि की ना इस्सी गै अपना में प्रोफेशन बनाई लैवां रुट्टी बनाने गी गै में इस ग इस बारे च सोच्चेआ ऐ कि में रुट्टी में अपनी मम्मी गी आखेआ के मम्मी थोह्ड़े पैसे देओ में अपना इक स्टार्ट अप स्टार्ट करनी आं इक रेस्टोरैंट खोलनी आं अपना इक ते में ओहदे बिच्च में अपने फ्रैंड्स कन्नै बी गल्ल कीती कि में चलो हून इक अपना कम्म खोलना ऐ कम्म अपना स्टार्ट करनी आं इक प्रोफैशन अपना स्टार्ट करनी आं ते मेरी मम्मी ने एह् गल्ल फिर मेरे पाप्पे कन्नै कीती ते मेरे पाप्पे दा थोह्ड़ा रिएक्शन ठीक निं ऐ हा ओह् बोलदे कि असें तुगी इ'न्ना पढ़ाया लखाया तू पढ़ने च बी ठीक ऐं तू अग्गें जाइयै कुछ मास्टरैनी जां कुछ बी तू अग्गें जाइयै तू लग्गी सकनी ऐ पर में आखेआ कि नेईं मेरा मर्जी ऐ कि में मिक्की रुट्टी बनाना जेह्ड़ा ऐ में बड़े दिल कन्नै बनान्नी मिक्की बड़ा गै पसंद ऐ मी रुट्टी बनाना लोकें गी रुट्टी खलाना बनाइयै ते में आखेआ कि नेईं में ते अपना इक रेस्टोरैंट गै खोलना ऐ में रुट्टी आह्ली तरफ गै मता मेरा ध्यान जंदा ते में रुट्टी गै बनानी मी बड़ा गै पसंद ऐ में कुसै बेल्लै कल्लै जेल्लै घर मी रुट्टी बनाने कन्नै इ'यां मेरा इ'यां दिमाग दा जेह्ड़ा टैंशन होंदा ओह् मी दूर होई जंदी मी रुट्टी बनाना इन्ना पसंद ऐ कि में जेल्लै घर बेह्ल्ली होन्नी कुतै बेह्ल्ली बैठी दी होन्नी ते में रुट्टी बनाना स्टार्ट करी ओड़नी में ते में अपने घर आहलें गी आखेआ कि नेईं में इ'यै कम्म करना में रुटी गै बनानी ऐ ते में मिगी इ'यै कम्म खोल्लना ऐ फिर ओह् मेरे घर आहलें जिल्लै दिक्खेआ कि साढ़ी धीऽ दी खुशी एह्दे बिच्च गै ऐ ते उ'नें मन्नी गे ओह् ते फिर ओह उ'नें आखेआ कि चल ठीक ऐ अस तुगी पैसे देग्गे हून में एह् जगह खरीदी ऐ हून में उत्थै इक रेस्टोरैंट खोल्लना ऐ जम्मू बिच्च ते फिर में अपना अपना गै कम्म स्टार्ट करना ऐ ते मेरे थोह्ड़े पार्टनर्स बी हैन जेह्ड़े मेरी इक दो स्हेलियां न में उंदे कोला थोह्ड़े पैसै लेइयै उ'नें गी ओह् भी अपना इक खोल्लना रेस्टोरैंट फिर अगर ओह् अच्छा चली पेआ फिर में होर खोल्लगी इ'यै में अपना हून प्रोफैशन चूज करी लेआ हून मिगी में मिक्की रुट्टी बनाना पसं हून में जेहड़े अपने कन्नै कुड़ियां रक्खियां न ओह् बी उ'नें गी बी रुट्टी बनाना बड़ा पसंद ऐ ओह् बी मेरे आह्ले लेखा अस हर इक हर इक च इक इक ओह् हों आक्खदे निं के हर इक च इक इक ऐसी चीज होंदी कि उं'दे नेही होर कोई नेईं करी सकदा मेरी इक कोई स्हेली ऐ ओह् अच्छी ओह् अच्छा मिट्ठा बनाई लैंदी कोई चाइनस शैल बनाई लैंदी कोई इटैलियन शैल बनाई लैंदी कोई इंडियन जेह्ड़ा फूड ऐ साड्डा देश दा कलचर आह्ला ओह् चीज शैल बनाई लैंदी ते असें सारियां असें इक बड्डा जेहा रेस्टोरैंट खोल्लना फिर ओह् जेल्लै ओह् अच्छा चली पौग ते फिर असें उ'ऐ चलाना ते तुस बी आएओ सारें गी असें असें सारें गी उत्थै सद्दना ऐ खाने पीने ताईं ते सानूं बड़ा मेरे घर आह्ले ते चलो पैह्ले नेईं मनदे हे हून मन्नी गै सारें गी अपना प्रोफैशन उ'ऐ चूज करना चाहिदा जेह्दे बिच्च ओहदा दिल लग्गे एह् निं कि दूआ साढ़े घर आह्ले एह् चांह्दे न उ'नें सानूं बचपन दा पढ़ाए दा ते अस पढ़ाई सारे सब्ब पढ़ाई बिच्च शैल ते ठीक गै हां पर सारें गी हर इक नौकरियां ते सारे नेईं करदे गोरमैंट कुस कोई कुसै बिच्च मन लगदा कुसै दा कुसै बिच्च मन लगदा कोई खेलने बिच्च जंदा कोई क्रिकेटर बनदा कोई कोई एथलीट बनदा कोई कुछ बनदा ते सारें दा अपना अपना मर्जी ऐ ओह् कुतै बी जाई सकदे न ते मेरी मर्जी ऐ रुट्टी बनाना ते रुट्टी खाने बिच्च ते में उ'ऐ कम्म खोल्लना ते में उ'ऐ कम्म करना